صحت مند رہنے کے لیے کچھ مقامی اور عام طریقے مفید ہو سکتے ہیں متوازن غذا سبزیاں پھل دالیں اور کم چربی والے پروٹینس کا استعمال کریں چکنائی اور شکر کی مقدار کم کریں پانی کی مقدار روزانہ مناسب مقدار میں پانی پئیں تاکہ جسم کے ہائیڈریشن برقرار رہیں ورزش باقاعدگی سے ورزش کریں جیسے کہ واک کرنا یوگا یا دیگر جسمانی سرگرمیاں نیند مناسب اور مکمل نیند لیں بالغوں کے لیے ساتھ آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے تناؤ کم کریں ذہنی سکون کے طریقے اپنائیں جیسے کہ مراقبہ یوگا یا تفریحی سرگرمیاں سگریٹ اور الکوحل سے پرہیز ان چیزوں کا استعمال کم کریں یا مکمل طور پر ترک کریں صحت کی نگرانی باقاعدہ طبی چیک کروائیں اور ضروری ویکسینز لیں یہ اقدامات آپ کے مجموعہ صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں